ہمارے گاؤں میں جب کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے تو اس جگہ پر زنگ آلود کوئی چیز رگڑ لیتے ہیں جیسے چاقو چابی یا اور دیگر چیزیں یا تو برف سے اس کی سینکائی کرتے ہیں کچھ لوگ کٹا ہوا پیاز بھی رگڑ لیتے ہیں ایسا کرنے سے کافی راحت محسوس ہوتی ہے ایک بار میں نے بھی پیاز کا استعمال کیا ہے کافی آرام دہ ہوتا ہے اس طرح سے بچھو کے ڈنک مارنے پر لال مرچ کا پاؤڈر رگڑ لیتے ہیں لال چیونٹی اگر کاٹ لیتی ہے تو اس جگہ پر چونا لگا لیتے ہیں جس سے بہت آرام ملتا ہے شہد کی مکھی کے ڈنک مارنے پر گھیکوار ایلویرا جل کا بھی استعمال کرتے ہیں جو کافی فائدے مند ہوتا ہے